बोलो नमस्ते ठीक ऐ तुस सनाओ हां आई दी ऐ इ'यै टीके शीके आए दे ओह्दी आह्ली बखारै आह्ली आई दी हां ते बैड्ड आए दे हां दस बैड्ड हां ते पता करना ही तुसें हां म्हीना लग्गी गेआ साढ़ा आने ई आं आई गेई दोआई जेह्ड़ी जरूरी ऐ आं ओह् बी आए दे न हां दस बाकी बैड्ड बी आए गेदे हां हां बोला दे न आने न होर